मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डेस्टबिन खरीदा था डस्ट्बिन प्लास्टिक का था और पैर से खुलने वाला था पर अभी मतलब ये जो डस्ट्बिन मैंने खरीता था ये एक हर माल जो सेल लगती है इसमें हर वस्तु का एक निश्चित आठ रुपये फिक्स रहते है उससे खरीद था सौ रुपये का मैंने डस्ट्बिन खरीदा था पर ये इसका जो पैर से उठाने वाला जो ये दिया है वो काम नहीं कर रहा है इसमे क्या हो रहा है की जब भी पैर आप रखते है तो ढक्कन नहीं खुल रहा है तो उससे किया है कि उससे मुझे समस्या ये जा रही है कि मुझे लग रहा है कि ये पैसा मैंने अपना बर्बाद कर दिया है और अभी मैं उसके पास भी गया था और मैंने बातचीत भी करी पर उसने ये डस्ट्बिन बदला नहीं जबकि उसने मुझे माल खराब दिया है तो मेरा इसके साथ बहुत ही गंदा अनुभव रहा है